اسکولوں میں مختلف مضامین پڑھائے جاتے ہیں جیسے میں اگر اپنے اسکول کی بات کروں تو وہاں انگریزی ہندی اردو ریاض ریاض ریاضی اسے کہتے ہیں سائنس سوشل سائنس میتھمیٹکس وغیرہ پڑھائی جاتی ہے جی ہاں پرانے اسٹاف کافی اچھے اور پڑھے لکھے ہیں